सकाळीं सकाळीं हांव साडे सातांक उठता साडे सातांक उठलें म्हुटकूत मागीर हांव म्हाजें घरांतलें सगलें साफ सफाई करता पुसप बिसप सगलें गेलें म्हणटकूच मागीर च्या पिवपा वयता हें न्हावपा वयता न्हावून जालें म्हणटकूच देवाची पुजा करता मागीर च्या पिता हांव चाव बी पिवन जाले म्हणटकूच हांव णवांक साडे णवांक म्हाका हांव घरांतले भायर सरतां तेल लावपा वचपाक मागीर थंय भुरग्यांक आमी पयलीं तेल लायतात तेल लावन जाले म्हणटकूच मागीर आमी तेंकां पीट लायतात चण्याचें नाशण्याचें मिक्स करून तें लावन जालें म्हणटकूच मागीर आमी तें सगलें उदी घालून आमी सगलें तेका न्हाणोन काडटात आनी मागीर आमी शाबू लायतात शाबू लायलो म्हणटकूत दोन पाटी शाबू लायतात आमी शाबू लायलो आनी मागीर आमी शँपो घालतात तकलेचेर तकलेचेर शॅम्पो बिंपू घातलो न्हाणयलो बिणयलो तेका आमी भायर काडटात भायर काडलो म्हणटकूच भुरग्याक हें करतात पुसता बिसता पुसून जालें म्हणटकूच मागीर क्रीम लायता पावडर लायतात कपडे घालतात आनी वखद घालपा आहा जाल्यार वखद घालतात तेंका आमी भुरग्यांक वखद बिकत घालून जाले म्हणटकूच मागीर आमी मागीर हांव तेंकां सगल्या भुरग्यांक मागी हें करून तुमी तेका सांगता किदें किदें घालपाचें जेवण तेंचें म्हणजे भुरग्यांक कॅरट शिजोन घालपाचें मागीर चार म्हयने जाले म्हणटकूच तेंकां उदीक आनी दूद गायेचें तें कोमेस करपाचें तेका हें जालें म्हणटा मागीर दाळ तोरी दाळ मागीर तांदूळ तें सगलें घालून बरें शिजोवपाचें आनी मॅच मारपाचो थंय मॅच मारलें म्हणटकूच तें पांच म्हयन्या तें मागीर दिवपाचें ते दिवन जाले म्हणटकूत मागीर तें तेमी भुरग्यां आतां समज तें पातळ करून घालूंक जाय दाट काय तेका सवंय जावपा ना एकदां सवंय जायत जाल्यार मागीर तुका पातळ करूंक जाय बाटलेन घालूंक जाय आनी आनी तेंका सांबाळून लावपा जाय किद्या नाकान बिकान गेले जाल्यार प्रोब्लम खूब जाता किद्याक नेवी डिलीवरी म्हणटकूच तुका कोणाक कांय कळना मागीर दुसरें भुरगे जाता तेन्ना तेंका सगळ्यांक कळटा पयले भुरग्याक मातशे त्रास जाता मागीर तेंकां मागीर टायम कितल्या वराचेर तेंकां घालपाचें बिस्कीट सोमोज धा वरांचेर घातलें जाल्यार बारांक साडे एकरांक सुमार बारांक सुमार तेंकां तें खिचडी लावपा जाय भुरग्यांक खिचडी हें जालें म्हणटकूच मागीर तें तेंकां दिसाक दोन फाटीं उदीक घालूंक जाय पिवपाक भुरग्यांक म्हणजे पोटान सगळें हें आहा तें तेंचे भायर सरता आनी वखदां कार्मीसीयड आहा ती दिसाक दोन फाटीं घालपाची आनी थेमे दितात उदका हेजे गटसाणीचे ते पांच थेमे घालपाचे भुरग्यांक